हेलौ औ आंनावहाय मिस्टि गजा सिंग्रा दङ मिस्टिया दस थाखा गजाया थाइबा बेसेबां लांनो नोंलाय बेसे बुरजा लांगोन ओमफ्राय आं मा खालामनांगौ आंथ' लांनो हागोन दे लांगोन आं ओमफ्राय नों कयसता बेसेबां लांनो होन्दों मिस्टिफोराव हान्ड्रेटाबा होम्बा एक हाजार जागोन खमथ' जायामोन होम्बाबो एसे खमाय जागोन दे बेसेबां थाइमआव हैनांगौ आं अ बबेहाय होन्दोंमोनलाय नोंसिना पुलिस थाना खाथियाव अ जागोन दे नामआ मा नाम होन्दोंमोन औ दे दा हैगोन आं दे औ दा कल खालामबावबानो जाबाय नोंनो नांसिगौबा औ दे होम्बा दोन्थ'नोसै होम्बा औ